हा तव्हां बिजली जय झूलेलाल तव्हां बिजली मिस्त्री आहियो हा मांखे पंहिंजे ऑफ़िस में बिजली जी सॼी सेटिंग कराइणी आहे त हा मां छा कंहिं मूंखे ॾिनो इहो नम्बर हुन चयई छोकिरो ॾाढो सुठो कमु कंदा अथव हिन खां तव्हां करायो तव्हांजो नालो मूंखे ॿुधायो तव्हांजो नम्बर बि ॾिनई हा हा त मां उहो ई मांजी मांजी ऑफ़िस आहे गंज में त मांखे हुते पंहिंजो सॼो ऑफ़िस में सॼो बिजली जो सेटिंग कराइणी आहे पूरी हा ऐ सी पंखा वंखा सभु सेटिंग में लॻ लॻाइणा आहिनि सभु सही कराइणा आहिनि त हा तव्हां मूंखे टाइमिंग ॿुधाइजो पोइ मूंखे सामान बि वठिणो आहे जेको गुलाटी इलेक्ट्रोनिक आहे जिनि जिनि खां मांखे सामान कंहिं चयो सुठो मिलंदो आहे हितां वठी कि हितां जो सामान सही आहे हा त मां बि तव्हां खां इनकरे पुछण चाहियां पेई कि तव्हांखे ज़्यादा नॉलेज आहे हिन सभु शयुनि जी त मांखे तव्हां सही राय ॾियो कि सभु सामान पूरो त वठां त सही आहे न सॼो हा हा त सॼी जीअं ऐ सी वे सी सॼा पंखा लाइटां सॼी फ़िटिंग कराइणी अथव पूरी करिणी आहे

हा पोइ तव्हां असांखे हिक बार फ़ोन करे छॾिजो ॿुधाए छॾिजो कि मां ख़ाली आहे त सामान आणे करे रखी रखंदमि हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु मां तव्हांखे फ़ोन कंदमि पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾिजो टाइमिंग वग़ैरह बि त मां सॼो सामान आणे करे घर में रखां थी हा न हा हा हा ठीकु ठीकु ठीकु आहे मांखे तव्हांजो नम्बर मूंखे कंहिं ॾिनो चयई सुठो कमु इहो मिस्त्री कंदो अथव और हिन खां ई करायो ॾाढी बढ़िया सुठी फ़िटिंग विटिंग बढ़िया कंदो अथव हा हा हा न हाणे ॾिसो गर्मी अचे थी त हिन सभु शयुनि जी ज़रूरत पिए थी न सॼी त मांखे थोरो जल्दी कमु कराइणो आहे अच्छा ठीकु ठीकु ठीकु हा जय झूलेलाल